सर नमस्ते सर आपके स्कूल में मुझे एडमिशन लेना है यस सर सर लेंगे ट्वेल्थ में ट्वेल्थ यस सर सर पास किए थे यहाँ मालती देवी इंटर कॉलेज पटहार सर आपके स्कूल के मतलब फीस के बारे में मुझे बता दीजिए कितना सलाना लगता है कितना क्या कैसे हमको समझा दीजिए नहीं सर वो तो मान लीजिए एडमिशन कराना है करेंगे लेकिन एक बार सर बता दीजिए क्या आपके मतलब कॉलेज में कितना फीस लगता है कितना नहीं सलाना के कितने महीने का कितना है हम को बता दीजिए महीने के कितना फीस लगता है आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं आपके स्कूल कितने बच्चे आपके स्कूल में है सर अच्छा मतलब एक सौ बीस बच्चे हैं आपके स्कूल में अच्छा पढ़ाई वढ़ाई सर पढ़ाई वढ़ाई तो अच्छी होती होगी न

तो हर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते है न आपके स्कूल में ठीक है सर हम आपके देख लेंगे सुनने में आया मतलब पढ़ाई अच्छी होती है वहाँ हम आ कर देख लेंगे हमको एडमिशन कराना है अच्छा अच्छा मतलब फीस वीस तो ज़्यादा नहीं लगता न सर की पैसा तो बहुत ज़्यादा हैं नहीं पैसा तो बहुत ज़्यादा है नहीं ठीक है सर हम कल आएँगे हमारा ट्यूशन कर दीजिए और पढ़ना चाहते हैं आपके स्कूल में हम हाँ नहीं बच्चे है स्कूल में हमारे वो मतलब हमारे जान पहचान के बच्चे है वो भी बोल रहे थे एडमिशन करा रहे हम बोले ठीक है हमारे सर पहचान के है उनके कॉलेज में हो जाएगा बोले ठीक हैं बोले फीस वगैरह पूछ लीजिएगा कितना फीस लगता है उसी हिसाब से देख कर मतलब कर लेता हूँ अच्छा अच्छा नहीं सर बहुत बड़ी कृपा होगी अगर हो जाएगा एडमिशन और हाँ ठीक है सर आएँगे एडमिशन करा लेंगे तो अच्छी बात है हाँ सर और ठीक है न